हम अपन बाइकके जे छै कतहु हम लगबइ छी तऽ जेना कोनो रोडमे लगबइ छी तऽ ओकरा जे छै हम बार बार जे छै ओकरा देखभाल करय छी जेनाकि कोनो रातिमे जे छै कोनो खराबी भऽ गेलय या कोनो दिक्कत भेल ओ तुरन्ते जे छै मिस्त्रीके पास जे छै हम लअ कऽ चलि जाइ छी जे कई बार जे छै थकाउ भी आबि जाइए हमरामे जेनाकि कोनो चीज जे छै लअ कऽ जाइ छी लागय छै तऽ ओइपर बाइकिंग वजह जे छै हम थकाउ भऽ सकय छी कि हम कतहु थाकि गेलहुँ तऽ लम्बा मार्ग जेना कोनो कतहु जाइके रहय छै तऽ हम बाइकसँ सफर करय छी जे हम कोनो प्रेरित रहय छी जेना कोनो कोनो आदमी मजदूर रहय छै या कोनो तबियत खराब भऽ गेलय तऽ ओकरा बाइकसँ लअ कऽ आरामसँ हम लअ कऽ जा सेफ्टीमे लअ कऽ जा सकय छी जे हम अगर कोनो दिक्कत या खराबी भऽ गेलनि तऽ ओकरा जे छै हम सर्विसिंग या कतहु मिस्त्री लअ जाकऽ हम जा सकय छी